ओइ आदा बेरायहैनांगौमोन एसे नोंना गारि दंखायो दा ए बेनो जाल्ला जाबाय होनब्लाथ' सिखाव लामाजोंसो थांनांसिगोन

सिखाव लामाजोंसो थांनांसिगोन ओरै फ्लाइअभार थिंथ' बारा प'लिस थायामोन बे मोनाफोरावसो थायो सानावथ' थाया बेथिंजायनो थांनांसिगोन मोनायाव बैजों बै माबाखौ बे दिप्लाइ लामाजों फैनांसिगोन

टाइम आथ' बेबायदिनो दाथ' तिनतासो जाबायखोमा सारितासोआव थांनो हागोन ओरैनो ओरै सिखाव लामाजों थांनो हायो तितागुरिजों औ तितागुरिजों हाबनानै ओरै फ्लाइअभार जों थांनोसै ओमफ्राय बे नायगाव सरायखेलाजों

बेथिंजाय थांजायो ओमफ्राय फैनायाव बै दिप्लाइजों थांनोसै दिप्लाइजों थांनानै ओरै पुलिस माबाजों खेरजों फैनोसै

ओमफ्राय दे नोंहा ओंखारदो दे दे